खाजें गोड खाजें धवें खाजें सुकें खाजें सोयेचो कापां आल्याची कापां दाळीचीं कापां साकरेचीं कापां शोऱ्यो खीर कणगाची खीर पिठाची खीर सजी गोड शिरो पायस नेवऱ्यो मोदक पातोळ्या पंच खात जेबी पेडे बर्फी हालवो चिकी पेर सणा गुलाब जाम रसगुल्ला रसोय मलाई सोन पापडी शंकर पाळी रसायची लाडू मुगांचे लाडू भिकणांची लाडू नाशण्याचे लाडू कण तवशे तसोळी